आं न'आव बिदिनो बिबार गायो माबा फिथाय सामथाय न'नि फोरला मैगं जिंखा मैगं आरो सबाय बिमा बेफोरखौ आबाद मावनानै जायो आरो आंहा बेफोरजोंनो फोरोंनांगौ फिसाफोरखौ खसथ'यै फिसाफोरखौ आं मेट्रिक पास खालामनानै दा बिए नि फार्स्त सेमिस्टार बेफोरजोंनो मावनानै फोरोंदों आरो बिदिनो बिबार माबा माबि बेफोरजों खुसि नायबा बिबारफोरखौ खुसि मोनो गोसोफोरखौ स्रां मोनो आरो बिदिनो जोगोनार फिथाय माबा लाउ फिथाय बेफोरखौ मावनानैनो फाननानै बिराद खसथ' खालामनानै फोरोंदों जोंहा आरो जेबो राहा गैया बेफोरबादि नङाबा